क'क्राझार जिल्लायाव जारिमिनारि जायगाफोर होनोब्ला बेयाव सिङाव हाबनायाव बेयाव जेबो माना गैया जायो माब्लाबा माब्लाबा जेब्ला सुबुंफोरनि थासारिया गुबुंले जायो गेदारिं जायो अब्ला बेवहाय हाबनो गनायथि लानांगौ जायो मानो होनोब्ला बेखौ नोजोर होनायाबो गोनां बेनि थाखायनो सम सम जेब्ला दाङा बाजि जायो एबा थासारिया मोजां जाया बेफोरबायदि समाव गनायथि लानो गोनां जायो नङाब्ला ओरैनो बैफोरबो बैफोर बायदि जायगायाव जोङो हाबनो हायो जेबो गनायथि लानो गोनां जाया